हैलो मरा नां नीतू देवी ऐ मिगी थोह्ड़ी मदद दी जरूरत ऐ मेरी ट्रेन ऐ रातीं लेट दस बजे ते में उत्थै पुज्जने पुज्जने गित्तै मिगी आटो दी बड़ी जरूरत ऐ तुस मिगी उत्थै छोड़ी सकनें जां नेईं तुस मिगी उत्थै पजाई सकनें अगर तुस आई सकनें तां अ'ऊं थुआढ़ा बड़ा शुक्रिया करनीं ते तुसेंगी अ'ऊं अपना लोकेशन सनानी आं जित्थै तुसें मिगी चुक्कना मेरी लोकेशन ऐ डिस्ट्रक्ट ऊधमपुर दे पोस्ट आफिस मेरी लोकेशन ऐ ते तुस मिगी इत्थैं मेरी ट्रेन कोल छोड़ी आओ ते अ'ऊं थुआढ़ा बड़ा शुक्रिया करगी अगर तुस मिगी इत्थां मेरी ट्रेन कोल छुड़गे मेरी ट्रेन लेट दस बजे ऐ ते मैं अपनी ट्रेना कोल उत्थै पुज्जना ऐ दस बजे मेरी ट्रेन ऐ ते अ'ऊं तुसेंगी अपनी लोकेशन सनानी आं मेरी लकोशन ऐ डिस्ट्रक्ट ऊधमपुर दे पोस्ट आफिस मेरी लोकेशन ऐ ते तुस मिगी इत्थां मेरी ट्रेन कोल छुड़ी आओ अ'ऊं थुआढ़ा बड़ा शुक्रिया करगी